जैसे हम अपना यह माने फैसला लिए हैं सब परिवार मिलकर जो हमको पैसे की बहुत दिक्कत थी तब हम फैसला लिए जो हम जैसे दुक़ान खोलेंगे हमको दिक्कत है तब हम छोटी मोटी दुक़ान खोलें दुक़ान में हम बहुत रकम की वज़ह से मनिहारी का जीनिस रहता है तो मनिहारी का जीनिस हम कीन कर लाए और हम दुक़ान में रखते हैं हमको तो माने सब परिवार माने विचार लिए जो हमको तो पैसे की बहुत दिक्कत है इसीलिए हम माने अपना यह सोचे जो हम तो कुछ करेंगे तभिए तो हम आगे बढ़ेंगे और कुछ करबे नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे तब हम इसीलिए हम परिवार से पूछे जो हम बैठे बैठे हम क्या करेंगे हम तो कुछ करेंगे तभिए तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे या नहीं कुछ करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे तब परिवार बोले ठीक है तुम यदि कुछ करना चाहती हो तो कीजिए तब हम बोले जो ठीक है हम जैसे जीविका में हैं तो हम कुछ पैसा उसा लेंगे जीविका से लोन और हम अपनी दुक़ान खोलेंगे दुक़ान खोलकर और हम अपना जो जैसे मनिहारी का है पायल है सिकड़ी है यह सब माने सिन्दूर टिकुली हम यह सब रखते हैं और दुक़ान में रखकर हम यह सब बिक्री करते हैं तब माने हमको परिवार बोला जो तुमको यह सब करने में अच्छा लग रहा है हम बोले हाँ हमको तो अच्छा लग रहा है हम बैठे बैठे क्या करेंगे हमको तो फ़ैमिली है बच्चा है तब हम कैसे माने समय हमको कटेगा तब बोले जो ठीक है तुम अपना जब करना चाहती हो तो करो तब हम दुक़ान माने खोल लिए दुक़ान खोलकर तब अपना जो मने जीनिस लाए बाजार से लाकर दुक़ान में रखे और माने जो बिक्री उक्री होती है वह सब हम अपना जैसे संसार परिवार चलते हैं हम चलाते हैं छोटी मोटी है दुक़ान तब इसीलिए हम माने गार्जियन से पूछकर हम दुक़ान खोले तो दुक़ान खोलकर हम अपना चला रहे हैं इसमें कोई माने दिक्कत नहीं है ना परिवार को दिक्कत है ना ही मेरी दिक्कत है मुझे दिक्कत है तब हम माने दुक़ान यह चलाते हैं अपनी दुक़ान चलाकर परिवार चलाते हैं बच्चा उच्चा जो है वह भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है तब इससे मुझे मन भी लगता है मुझे भी अच्छा लग रहा है मेरे परिवार को भी अच्छा लग रहा है तो इसीलिए मैं हम इस दुक़ान खोले हैं